हेलौ नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप जी अच्छे हैं कौन सा काम आप करते हैं कौन सा काम जानते हैं आप

अच्छा आप कितने पढ़े हैं अच्छा आई ए पढ़े हैं अच्छा अच्छा अच्छा और अभी आपकी ऐज कितनी हो गई है तैंतालीस है और गाँव में ही रहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और आई ए आपकी आई ए आपकी क्वालिफिकेसन है तो आई ए आप जो किए थे आर्ट्स से किए थें इंटर जो किए थे वो आप आर्ट से किए थे अच्छा आर्ट्स से किए थे ठीक है और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट तो आपका कम्पलसरी नहीं रहा होगा हिंदी हिंदी आपका रहा होगा जो आप इंटर किए थे हिंदी से पढ़े थे

मैथली नहीं था अच्छा हिंदी से किए थे आप अच्छा अच्छा कौन से साल में किए थे आप इंटर याद है कुछ

अच्छा दो हज़ार दस में आपने इंटर किए थे अच्छा कौन अच्छा कौन से श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे आप

ये तो बूत ख़ुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा हमें कि जो आप गाँव में रह कर के भी आपने इंटर की एजुकेसन की और साठ पर्सेंट से ऊपर आपके मार्क्स आए ये ख़ुशी की बात है जी आपका ये आपका डाटा स्टोर हो रहा है और आपके क्वालिफिकेसन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा आपके विषाय में सोचा जाएगा देखा जाएगा और उस हिसाब से जब होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके सारे डाटा उपलब्ध हैं तो आपको बताया जाएगा

जी जी जी जी आपका डेटा आ गया है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो इसपे विचार किया जाएगा इसलिए देखा जाएगा चूँकि आप कोशिश किया जाएगा और उम्मीद भी है कि जो हो जाएगा आप लोग का चूँकि हमें भी आप लोग जैसे एजुकेटेड नारी की आवश्यकता है